میرے خاندان میں میرے بڑے ابو ہیں اور بڑی امی ہیں پھر ان کے چار لڑکے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں اور میرے بڑے ابو کسان ہیں اور بڑی امی ہاؤس وائف ہیں بڑے ابو کے جو بڑے لڑکے ہیں وہ اور ایک ٹیچر ہیں اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں تیسرے نمبر والے وہ وہ بھی ٹیچر ہیں چوتھے نمبر والے بھی ٹیچر ہیں اور بیٹیاں بیٹیاں اور تین بیٹیاں ہیں اور میرے ابو ہیں میرے ابو ہیں اور میری امی ہیں اس کے بعد چار بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں میرے ابو بھی ٹیچر ہیں اور میرے ابو کے جو چار بیٹے ہیں وہ دو لوگ بزنس کرتے ہیں اور دو لوگ پڑھ رہے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں میری دوست اور میری دوست جو ہیں محمد سلمان وہ گوگل میں جاب کرتے ہیں اور شیراز ہے ہیں وہ جو ہیں اسسٹینٹ پروفیسر ہیں اس رضوان ہیں وہ لکھنؤ میں یو پی ایس سی کی تیار کر رہے ہیں محمد ارقم ہیں وہ لا کی تیاری کر رہے ہیں